ہیلو کیا آپ اولا سروس سے بات کر رہے ہیں دیکھیے میرا نام عبا شاد ہے میں چوک کے آس پاس کھڑی ہوں اگر آپ کی کوئی اولا سروس آس پاس یہیں چوک کے آس پاس ہو تو آپ مجھے پلیز بتائیں مجھے یہاں چوک سے سینٹنری گیٹ تک جانا ہے اگر کوئی آپ کے یہاں اویلیبل ہو کوئی کار وغیرہ تو آپ ہمیں بتا دیجیے تاکہ میں آسانی سے جا سکوں وہاں تک ٹھیک ہے میں ویٹ کرتی ہوں پھر آپ تب تک بتائیے اوکے اچھا اچھا ٹھیک ہے تو میں وہاں پہ رہوں آپ آ جائیے اور مجھے سینٹنری گیٹ تک چھوڑ دیجیے ٹھیک ہے شکریہ